अजमेर ज़िले में स्वास्थ्य सेवाऊं तमामु सुठियूं आहिनि असांजे ज़िले में जॻह जॻह ते डिस्पैंसरियूं ठाहे रखियो आहिनि जिते नर्स ऐं डॉक्टर हूंदा आहिनि सभई डॉक्टर टाइम ते अची वेंदा आहिनि ऐं डॉक्टर मरीजनि जी देखभाल सुठी तरह कंदा आहिनि असांजे जिले में सभिनि खां वॾो अस्पताल जवाहरलाल नेहरु अस्पताल आहे हिते सभु बीमारियुनि जो इलाजु कयो वेंदो आहे ऐं अलॻि अलॻि बीमारियुनि जे लाइ अलॻि अलॻि डॉक्टर बि उपलब्ध आहिनि ऐं असांजे ज़िले में दवाऊं बि मुफ़्ति मिलंदियूं आहिनि ऐं हिते स्वास्थ्य जी जागरुकता जे लाइ कई कार्यक्रम कया वेंदा आहिनि अजमेर ज़िले में हिकु सौ अठ एंबुलेंस जी सेवा बि उपलब्ध आहे असां हिकु फ़ोन करण सां जल्दी अची वेंदी आहे